हमारे यहाँ एक अस्पताल है वहाँ पर छोटी मोटी दवाई सब मिलती है पर बड़े दवाई के लिए वहाँ पर कोई उपलब्धि नहीं है इसके लिए हमें बज़ार से मंगाना पड़ता है बज़ार में कोई दवाई सस्ती भी मिलती है और कोई दवाई महंगी भी मिलती है जब महंगी मिलती है तो हमारे पैकेट से भी बहुत ख़र्च ज़्यादा होता है और सस्ती मिलती है तो हमारे पास बचत भी बहुत वो लाभ भी होता है और महंगा मिलने की वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा ख़र्च करना पड़ता है और फिर इसी के वजह से हमें बहुत सी झंझट झेलनी पड़ती है आधा ख़र्च तो हमें दवाई ख़रीदने में ही चला जाता है तभ भी हम लोग क्या करें हमारा ये नतीजा है कि हम हम कुछ करना चाहे तो पैसा तो लगेगा इसी के लिए हमें दवाई ख़रीदने के लिए हमारे अधिक कमाई कमाई दवाई वग़ैरह वग़ैरह दवाई में ऐसा वैसा सामान्यतः जो महंगा होता उसी में आधी कमाई हमारी चली जाती है तभी भी हम हम क्या तभी भी दवाई हम लोग ख़रीदते हैं और हमारे स्वास्थ्य को वो अच्छे से रखते हैं